آج ہندوستان کو چند اہم چیلنج درپیش ہے جن کا حکومت مختلف طریقوں سے سامنا کر رہی ہے جیسے بے روزگاری بہت سے نوجوانوں کو نوکری اس میں حکومت کا اقدام میک ان انڈیا اسٹارٹ اپ انڈیا اور اسکیل انڈیا جیسے پروگرام شروع کیے گئے ہیں تاکہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں مہنگائی جیسے کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں اس میں حکومت کا اقدام سبسڈی قیمتوں پر کنٹرول اور کسانوں کی مدد کے ذریعہ اشیاء کی قیمتوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے فضائی آبی اور زمینی آلودگی بڑھ رہی ہے اس میں حکومت کا اقدام سوچھ بھارت مشن الیکٹرک گاڑیوں کو فروغ دینا اور درخت لگانے کی مہمات شروع کی گئی ہیں اسی طرح تعلیم اور صحت کی سہولیات کی ضرورت حکومت کا اقدام اس میں آیوشمان بھارت اسکیم سے غریبوں کو مفت علاج اور نئی تعلیم تعلیمی پالیسی کے ذریعہ بہتر تعلیم کی کوشش کی جا رہی ہے اسی طرح فرقہ وارانہ ہم آہنگی مذہبی یا ذات پات کے نام پر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اس میں حکومت کا اقدام امن و امان قائم رکھنے کے لیے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے سرگرم ہیں مگر اس میں بہتری کی گنجائش ہے